हा मां हिकु वर्कशॉप में वेई हुअसि जिते काफ़ी माण्हू आया हुआ ड्रॉइंग करण लाइ मूंखे एतिरी सुठी त न ईंदी हुई पर मूं चयो मां बि कोशिश करे ॾिसां थी त मूं जेका ड्रॉइंग ठाहीं उहो पूरी पुनी हुई पर ॿियनि खे ॾिसी करे मूंखे ॾाढो सुठो लॻो छो कि हर कंहिं शइ में मां निपूर्ण न आहियां लेकिनि कर कंहिं शइ जी कोशिश करण में कोई बि हर्ज कोने हुन सां असांखे ख़बर पवंदी आहे कि असां कंहिं में माहिर आहियूं ऐं माहिर थी करे असां कंहिं में अॻियां वधी सघूं था पर बाक़ी जिन जूं ड्रॉइंग हुयूं ड्रॉइंग ॾिसी करे काफ़ी सुठो लॻंदो आहे अॼु एतिरा वॾा वॾा असां पंहिंजे घर में हॉल में ड्रॉइंग रखंदा आहियूं पेंटिंग रखंदा आहियूं ऐं तरह तरह जो जेके असांखे पॉज़िटव एनर्जी ॾींदियूं आहिनि जीअं सूर्यौदय जी हुजे या सम समुद्र जो हुजे या वॉलपेपर ते जेके डिज़ाइनिस हुंदियूं आहिनि इहे सभु हिकु ड्रॉइंग जो ई हिसो आहे